योगा हो आमकां नर्सरी प्रायमरींतल्यान शिकयता आमी तो योगा आमच्या फूल लायफ टायम कंटिन्यू दवरपाक जाय हॅल्दी उरपाक आतांचे तरनाटे किंवां जाण्टे योगा सदांच करीत आसतात आपलें स् हॅल्थ बरें उरपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी योबा योगा कंपलसरी करपाकूच जाय योगा करतासतना कठीण म्हटल्यार कठिनाई कितें येवपाक शकता जाल्यार चड स्ट्रॅच जालें जाल्यार आमचें मसल ब्लॉक जावन आमकां कॅच येवपाक शकता जर आमी वॉकिंगाक गेली जाल्या खंयीय रोड सायडार एक्सिडंट जावपाक शकता सो प्रिफर करपाचें घरान बसून योगा करप आनी सारको निटली योगा करपाचो खंयचोय चॅनल आमकां फॉलो करपाक शकता कोण स्पॅशलिस्ट योगान आसा तेंच्या कडल्यान आमी ट्रेनींग घेवपाक शकता हांव पर्सनली म्हटल्यार एक फॉरॅनर आसा तेजे योगा फॉलो करता सो म्हाज्या हेतून म्हाज्या म्हाज्या कडल्यान हांव सांगता की खंयचोय कोण स्पॅशलिस्ट आसा तेका पोवन जर आमी योगा करीत जाल्यार आमी बऱ्या बशेन करता आनी जर आमी एकट्याय एकटी एकटी योगा करपाक बसत जाल्या आमी खंय चुकता आमी खंय कितें करता तें आमकां कळना